बचपन दी यादें दियां गल्लां करचै ते बचपन जिंदगी दा सबतों सुनैहरा दौर

स्कूल तों पैह्लें स्कूल स्कूल दियां यादां स्कूल दियां शरारता घरूं मार पौना जां घरूं खिसकी ऐ कुतै खेढन जाना एह् सारियां बचपन दियां यादां इंदे च अग अगर दिक्खेआ जा तां भ्रा ऐ मतलब निक्का भ्रा ऐ निक्के भ्राएं कन्नै दो दोस्ती यारी आह्ला हा असें दौनें घरै दा खिसकी ऐ कुतै खेढन चली जाना कुतै दूर दौड़ी जाना फिर घर औना किट्ठे ओह् पौनियां ओह् यादां जेह्ड़ियां हैन ओह् कदें बचपन दियां ओह् कदें जंदियां नेईं हैन अगर सबतों अगर सबतों मनमौजी यादें दी गल्ल करचै ते में जियां स्कूलूं साढ़ी लैटरां औंदियां हियां घर चिट्ठियां घर आनियां ओह्दे च साढ़े चंगा भला सबकिश ओह्दे बिच मैनशन कीता दा होंदा हा ते असें दोनें भ्राएं इक दुऐ दियां चिट्ठियां छुपानियां घरें आह्ले कोला दूर करनियां फिर ओह्दियां इक दुऐ कोला पार्टियां लैनियां कदें ओह्दियां लैटर मेरे हत्थ आई जंदी ही स्कूल दी अगर कोई बुरा किश रिज्लट आए दा किश आए दा म्हीने म्हीने बाद जेह्ड़ी घरै लैटर औंदी ही ओह् में अपने कोल रक्खी ऐ फिर उसी मतलब उसी नेईं देनी जां ओह्दे कोल मेरे हत्थ ओह्दे हत्थ लगी जंदी ही मेरी कोई लैटरां उ'नें मी नेईं देनी ओह् ते इक दुए कोला छुपाइयै मतलब घर आह्लें कोला छुपाइयै इक दुऐ कोला पार्टियां लैनियां बाकी एह् सुपोर्टस दे बिच चंगे हे सुपोर्टस दे बिच अच्छे हे खेढन जाना घरों लेकिन हर जि'यां स सारें ई पता कि घर आह्ले हर बारी अलो नेईं करदे कि कुतै जाइयै पूरा दिन खेढदे रोह्चै फिर खिसकी ऐ उद्धर चली जाना केईं बारी पता लग्गना केईं बारी नेईं लग्गना बापस औना मार बी पौनी बट ओह् यादां जेह्ड़ियां हैन ओह् ओह् म मट मतलब मिटी नेईं सकदियां बच्चे स्कूल स्कूल दे दोस्तें कन्नै किट्ठे बैठियै असें घर आह्लें कंबाइन स्टड्डी दियां गल्लां करनियां बट जेल्लै कन्नै बौह्ना किट्ठे बौह्ना ते फिर ओह् टेपरिकार्डर बी लगी जाना ग गल्लां बातां बी शुरु होई जानियां ते घर आह्लें गी इ'यै लगदा हा कि पढ़ै दे न ते बचपन दियां यादां ते जो है ओह् शरारतां दा मिगी चेत्ता औंदा ऐ जो बी ऐहा ओह् शरारता गै हियां बाकी मां प्यो दा प्यार जां उं'दा बचपन कुतै लेइयै जाना कुतै बी क मतलब घमान फिरान लेइयै जाना ओह् अज्ज दे बच्चे ओह् समझी नेईं सकदे जि'यां दरखतें चढ़ना दरखतें र डिग्गना ओह् घरों ओह् बी छुपाना ते जां कुतै अपना जेह्दे कन्नै मां प्यो कन्नै कुतै दूर जाना हून ते गड्डियां स्कूटर सब होई गेदे उस टाइम कदें बस्सें पर जाना कदें किसे पर जाना लेकिन ओह्दा जेह्ड़ा मजा हा ओह् शायद अज्ज दे बच्चे नेईं समझी सकदे उस चीज गी